सोशल मीडिया ई ट्राई कीती ऐसा प्लेटफार्म ऐ जेह्दे ई बंदा घर बेहियै पैसे कमाई सकदा ना इन्नी दूर कुतै गड्डियै बिच्च धक्के खाने पौंदे ना कुदै किश सिर पीड़ झल्लनी पौंदी बस घर अपने जेह्ड़ा दौ त्रै घैंटे कम्म करियै मज़े कन्नै जेह्ड़ा अपने इक कला दस्सियै ते पैसे कमाई सकने बड़े सारे लोग जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़े सोशल मीडिया दे थ्रू गै पैसे कमांदे जियां बड़े सारे यूट्यूब उप्पर चैनल न जियां साढ़ा इक डोगरी ओह् ऐ डोगरी फूड ब्लागर्स ते ओह् जेह्ड़े बड़े सारे जेह्ड़ी मदद करदे जियां कि में उ'नें मदद कीती कि जिस तरह कि तुसें अपना जेह्ड़ा खाना बनाइयै वीडियो चाढ़ियै सकने यूट्यूब उप्पर ते जियां तुसेंगी व्यूज़ ते बज्झगे ते तुसेंगी पैसे थ्होने ते हून बड़े सारे लोक ओह् केह् करदे कि अपना जेह्ड़ा उं'दे च कला कोई रोटी बनांदा जां कोई किश बी करदा इ'यां किश ना किश बनाना आंदा जियां टोकरियां बगैरा एह्दे च बैंठियें दी लक्कड़ियां टोकरियां जेह्दे नै बनांदे ते बड़े सारे लोक जेह्के न ओह् अपनी जेह्ड़ी कला ओह् फ्ही रकार्ड करदे ते फिरी जेह्ड़ा ओह् चाढ़ी ओड़दे ते उस ऐप दे थ्रू उ'नेंगी पैसे थ्होन लेई पौंदे हून बड़े सारे प्रोजेक्ट न कोई अपनी अवाज़ बी दिंदा जियां कि कोई होई गेआ तुसें डोगरी बोलियै रकार्ड करनी ऐ तुसें पैसे थ्होने न ते सोशल मीडिया इक ऐसा प्लेटफार्म ऐ जेह्ड़ा तुसेंगी मदद करदा ऐ कि तुसें पैसे घर बेहियै कमाई सकने ते अस सोशल मीडिया दे थ्रू बड़े सारे पैसे कमाई सकनें अपनी जगह् अपनी कोल बी कला क्योंकि दस्सियै जियां मिगी रुट्टी बनाने दा शौक ऐ ते में रुट्टी बनाइयै वीडियो चाढ़दी रैह्न्नी अपने चैनल उप्पर ते ओह्दे थ्रू मिगी पैसे आना स्टार्ट होई जंदे ते ओह् मेरे आस्तै बी बड़ी मददगार ऐ क्योंकि बड़ी जादा पैसे दी जरूरत ऐ ते हून जदूं दा ओह् में चैनल स्टार्ट कीते दा ते ओह् पैसे जेह्ड़े आंदे रैंह्दे जिन्ने लोग तुसेंगी फालो करगे ते अगर थुआढ़ा खाना शैल लग्गा उ'नें अगर उ'नें ई रैसपियां शैल लग्गन लग्गी पेइयां थुआढ़ियां ते ओह् तुसेंगी फालो करना तुसेंगी स्टार्ट करी देना जेल्लै तुसें फालो करना जां तुस दिक्खना स्टार्ट करी ओड़गे तुसें पैसा आना स्टार्ट होई जाने सोशल मीडिया इक ऐसा प्लेटफार्म ऐ कि जेह्ड़े बड़े सारे लोकें गी अपने कन्नै जोड़दा ते उ'नेंगी जेह्ड़ा कुछ ना कुछ करने दा जेह्ड़ा इक माध्यम बनदा कि हां तुस एह् करो ते तुसें इ'यां पैसा कमाना बड़े सारे लोक जेह्ड़े न ओह् फ्री बैठे दे रैंह्दे ते फ्री बैठने कन्नै जेहड़े न ओह् बड़े जादा बोर होई जंदे ते लोक आखदे कि हां कुछ दिक्खचै ते उं'दे बिच्च जेह्ड़ा बड़ा सारा कला ओह् कि'यां दस्सी सकचै अपनी बस सोशल मीडिया इक ऐसा ऐ कि ओह्दे उप्पर ओह् अपना सारे जेह्ड़ा जे तुसें आंदा करने गी अगर उ'नेंगी कोई ड्राइंग करना आंदी अपनी कोई मुर्ति बनाना आंदी उ'नेंगी कोई जां उ'नेंगी रोटी बनाना आंदी जां उ'नेंगी कुछ बनाना औंदा लक्कड़ियें दा साढ़े इत्थें ते ओह् जो आठियें दी लक्कड़ियें दियां टोकरियां बनांदे ओह् बी बड़ा सारा कम्म करदे जियां कि मिट्टियै दे भांडे बनांदे ते ओह् अगर ओह् अपनी जेह्ड़ी कला गी ऐ ओह् अगर सोशल मीडिया उप्पर पाई ओड़न ते बड़े सारे पैसे जेह्ड़े ओह्दे कमांदे ते अज्जकल ते इ'यां इ'यां कोई किश बी बनांदा ते सोशल मीडिया उप्पर पैह्लें पाई ओड़दा ते उ'नेंगी पता कि अस फोनै उप्परा जेह्ड़े पैसे कमाई सकने उ'नें ई इक जरिया पता लग्गी गेदा सोशल मीडिया दे थ्रू पैसे कमानै दा बड़े सारे लोग जियां बड़े सारे टीचर न बी हैन यूट्यूब चैनल उप्पर पढ़ांदे जेह्ड़े में कालेज़ च जिन्नी बी पढ़ी ओह्दे उप्परा गै पढ़ियै कि कोई बी अगर तुसेंगी कोई टापिक समझ निं आंदा ते तुस ओह्दे उप्पर सर्च मारो ते ओह् आई जंदा हून में बी केह् कीते दा कि अपने चैनल गी स्टार्ट कीते दा कि तुसें अगर बच्चे बड़े सारे पढ़ने आह्ले होंदे क्योंकि फीस निं देई सकदे फोन ते सारे दिखदे ते बस ओह् वीडियो दिखदे टापिक सर्च मारदे ते अगर ओह् टापिक आई जंदा ते फिरी ओह् जेह्ड़ा ऐक्सप्लेन उ'नें अच्छी तरीकै कन्नै होई जंदा ते बड़े सारे बच्चे जेह्ड़े ओह्दे थ्रू ई पढ़दे में बी खुद पढ़दी ते मेरी सोशल मीडिया कन्नै जादै हैल्प होंदी ते जे लोक बड़े सारे जुड़दे ओह्दे कन्नै क्योंकि जेह्ड़े स्कूल कालेज़ जंदे बच्चे ते इन्ना जादा निं अच्छे तरीके कन्नै पढ़ी सकदे लेकिन फोन उप्पर जेह्ड़ा ओह् दिक्खी सकदे ते ओह् फोन उप्पर ई सर्च मारदे अगर तुसें ओह्दे उप्पर चैनल बनाया ते चैनल आह्लें न ओह् बड़े जादा पैसे कमांदे ते ओह्दे उप्परा क्योंकि ओह् बच्चे पढ़ांदे जिन्ने लोग होंदे ते ओह्दे थ्रू उ'नेंगी पैसे थ्होंदे उं'दे कश बी इक प्लेटफार्म ऐ कि हां एह् पैसे दिंदे न अग्गें ते लोकें साढ़ियां वीडियो दिक्खनियां तां असें उं'दी किन्नी जादा नालेज़ बच्चें दी मदद होआ दी टीचरें दी मदद होआ दी हर इक चीज़ अगर सोशल मीडिया दे थ्रू बड़ी जादा मदद करदे सोशल मीडिया ते कोई बी अगर थुआढ़े च कला ऐ जियां पढ़ा टीचरें च पढ़ाने दी कला होंदी ओह् अपने पढ़ाने जां ओह्दे परदेस जान कोई ऐक्सप्लेन करदा कोई बी क्वेच्शन ते ओह् ओह्दे उप्पर ई फोनै उप्पर ई ऐक्सप्लेन करदा ते जियां रोटी बनाना कुसै गी रोट्टी बनाना निं आंदी ते ओह् फोन उप्पर गै सर्च करदे कि एह्दी रेस्पी कि'यां बनाई सकनें अस ते ओह् सोशल मीडिया जेह्ड़ा लोकें दी बी मदद करदा ते इक ते उं'दी जेह्ड़ी कला ओह् बाहर आंदी सारें सामनै ते पैसे बी आंदे ते सिक्खनै आह्ला बंदा सिक्खी बी लैंदा ते सोशल मीडिया अज्ज दे जमान्नै ई जेह्ड़ा बड़ा ई जादा मदद करदा लोकें दी उ'नें ई अग्गें बढ़ने आस्तै ते में बी बड़े सारे चैनल न जेह्ड़े ओह् फालो कीते दे एह्दे आस्तै पढ़ाई आस्तै होई गे रोटी बनाने आस्तै होई गे होर बी बड़े सारे कम्म अगर तुस ड्राइंग दा इंटरस्ट ऐ ते तुस ड्राइंग आह्ले करी सकने बड़ी जादा मदद करदे क्योंकि अस ओह्दे थ्रू पैसे कमाई सकने ते उ'नें ई दिक्खियै अस बी एह् ऐ कि में बी चैनल बनाए दे न अपने ते मिगी बी ओह्दे थ्रू जेह्ड़े पैसे आंदे ते बड़ा ई जादा अच्छा लगदा कि तुस एह् पैसा कमाओ ते घर बैठना होंदा जादा कम्म बी निं करना पौंदा बस दो तिन्न घैंटे कम्म करो बस अर्निंग स्टार्ट होई जंदी थुआढ़ी ते तुसें गी बी मज़ा आंदा कम्म करने गी बस फोन बी तुसें इ'यां यूज़ करना ते एह् मज़ा ऐ ना कि सोशल मीडिया दे थ्रू करो ते सोशल मीडिया जेह्ड़ा बड़ा ई अच्छा प्लेटफार्म ऐ लोकें गी अग्गें बधने आस्तै पैसा कमाने आस्तै अच्छे अच्छे कम्म करने आस्तै दूर धुप्पा जाना बी निं पौंदा बस घर बेहियै तुसेंगी मज़ा कन्नै अपना कम्म जेह्ड़ा फोनै उप्पर ई करी सकने